جی سر بلوبیری اویلیبل ہے اپنے اسٹور میں بلو بیری اینڈ بلیک بیری جی جی تو سر اِس کے پرائز کیا رہیں گے ٹو ہنڈریڈ پر کے جی اور بلیک بلیک بیری تھری ہنڈریڈ پر کے جی ٹھیک ہے سر اچھا سر اِس میں کچھ ڈیمیج وغیرہ تو نہیں ہوں گے پیس اِس کے کچھ ڈیمیج نہ نکلیں یا دبی ہوئی جیسے ہوتی ہیں کوالیٹی بیسٹ ہوگی اپنے یہاں جی جی جی لیکن سر میں لاسٹ ٹائم آپ کی شاپ پر آیا تھا تو ڈسکاؤنٹ چل رہا تھا اُس ٹائم پر فیسٹی سیزن تھا وہ

سر ابھی ابھی ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے جی جی جی سر آن لائن کر دیں گے ایک کلو اگر ہم خریدیں گے تو ہمیں ڈھائی سو گرام فری مِلے گا آپ کی طرف سے سر میرا تو آرڈر ایک ایک کلو کا ہی آرڈر ہے آرڈر منیمم اگر ہم منیمم کتنا آرڈر کر سکتے ہیں کم سے کم ہم آپ کو کتنا کلو تین تین کلو اچھا اچھا سر اگر ہم تین کلو آپ سے پرچیز کریں گے خریدیں گے تو اُس میں ہمیں ایک کلو کر دیجئے آپ فری کو کریں گے تو تین کلو پہ آپ مجھے آ فلیٹ ایک کلو فری کر دیجئے تو بلو بیری اِس حساب سے چھ سو روپے کی ہو جائے گی تین کلو ٹھیک ہے اور بلیک بیری نو سو روپے کی ٹھیک ہے تو آپ اپنا جو پے ٹی ایم نمبر ہے یا ٹرائنس زیکشن کوئی آئی ڈی ہو جس پر میں آپ کو پندرہ سو روپے ٹرانسفر کر دوں ٹھیک ہے یہ میں آپ کے آپ کے اسٹور سے کب رسیو کروں سر اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر تو فری ڈیلیوری کب تک ہو جائے گی ڈیلیوری ٹھیک ہے آپ کا نام آپ کا نام سر وِجے ٹھیک ہے اوکے وِجے جی ٹھیک ہے جی اوکے تھینک